اتر پردیش کے اندر دو بڑے مذاہب ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے ان میں ہندومت ہے اور اسلام انھیں دو مذاہب کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے